प्रत्येक मनशाक जगपा खातीर आपणाक कितें नाजाल्यार कितें काम करपाक जाय ना जाल्यार काय काम करना जाल्यार आमी जगपाक जावपाना आमकां आमगेलें पोट भरपा खातीर कसलेय जाल्यार त्रासाचें किंवा कितें जाल्यार पोट भरपाचें सारकें काम करपाक जाय जर आमी काम केलेंच ना जाल्यार आमी जगपाक शकपाची ना ना जाल्यार आमी कसलें ना कसलें कितें आमच्याच्यान जाता तें आमी काम करप देवान सगळ्यांकूच हात पांय सगळें शरीर सगळें दिल्लें आसा तर तें आमी आमकां बरें तरेन यूज करपाक जाय तें आमकां बेश्टें दिलेलें ना म्हूण आमी काम करून स्वताचें पोट भरपाक जाय आनी आमची दिशा आमी आमीच थारोवप कित्याक शेवटी जिवन हें आमचेंच म्हणून आमी सदांच बरीं कामां करप बरें नांव वयर हाडप